नैगटिव ऐक्सपीरियेंस मड़ो इक स्वैटर लैत्ती ही स्वैटर लैत्ती ही बड़े चाऽ चाऽ कन्नै लैत्ती मेरे भ्राऊ दा ब्याह् हा ते सर्दियां हियां में सोचेआ इक स्वैटर लैन्नी आं लैत्ती बड़े चाऽ कन्नै सोचेआ कोई शैल नेही लैगी पैसे खर्चगी पैसे केह् खरचने हे गेई बरदमान आह्लें दे गेई स्वैटर लैत्ती स्वैटर लैत्ती ओह् इन्नी बेकार निकली इन्नी बेकार निकली दं'ऊ ज्हार खरचेआ हा स्वैटो'र स्वैटरो'र दं'ऊ ज्हार घट्ट नी होंदा ऐ मड़ो दं'ऊ ज्हार खरचेआ हा ते ओह् इन्नी बुर होई इसी बुर होई अवा में गलती करुड़ी इक ओह् धाम ही ते उस दिन उ'यै लाइयै उं'दे घर गै आ'ऊं सेई फिर उसी मड़ो बोर होई हून केह् करां हून केह् करी सकनी कीता उसी बोर होई आ'ऊं गेई दबारा फ्ही उंदे घर उं'दे घर नी उं'दी हट्टिया मड़ो दिक्खो इसी बुर होई ओह् आखा दे तुसें किश कीता होना नेईं ना इ'यां इसी बुर नी होंदी ऐ में आखेआ हून केह् करचै करी बी छुड़ेआ हून नेईं करगे ते हून केह् होना ते ओह् आखा दे हून किश नी होई सकदा ऐ हून इसी तुसेंई लैना गै पौना नेईं लैगे ते बापस हून पैसे बी नी थ्होने बापस अवा उसी बोर होई पूरी मेरा इ'यां मन गै मरी गेआ कि द'ऊं ज्हार खरचेआ हा ते केह् फायदा होएआ इसी खरचने दा केह् फायदा होएआ मेरा इन्ना पैसा लाने दा अगर ओह् चलनी गै नेही मतलब इ'यां इ'यां इ'यां काले कलर दी स्वैटर ही बोर होई आई गेई ओह्दे उप्पर ते इन्नी फेट्ट भैड़ी लब्भा दी ही बड़ी फेट्ट भैड़ी लब्भी हून पता गै नी ऐ केह् करां खरा हून चली गेआ इक ब्याह् ते कड्ढी गेआ बा दुख होई गेआ कि इन्नी कम्पनी दी स्वैटर लैत्ती ही ते चली गै नी